हैलो हंजी हां जा हां जी नमस्ते नमस्ते हां जी हां जी अच्छा अच्छा अच्छा तुसें किस किस्म दा चाहि्दा ऐ कि किन्ने फैमिली मेंबर न केह् चक्कर ऐ तुसें बीह् बंदे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तां ठीक ऐ बनी जाह्ग थुआढ़ा भी सर दिक्खो कि अगर कोई डिजाइनिंग बगैरा बनाना ना भी थुआढ़ा खर्चा आई जाना कोई चाली तक्कर ते भी अगर इयां सिंपल करना होगा ते भी आई जाना कोई बीह् पं'जी तक्कर दिक्खो अजकल अजकल दे डिजाइन ना जेह्के ओह् बड़े डिफरेंट न ठीक ऐ ते सिंपल डिजाइनें च हां जी हां जी भी तुसें उत्ता स्हाबा बनाना अगर तुसें सिंपल चाहिदा होगा तां सिंपल देई ओड़गे तुसें ई अगर तुसें ओह् बनाना होग अपने डिजाइनिंग च बनाना होग डिजाइनिंग बी त्रै तरीके दे औंदे

ते जेह्का तुसें ई स्हेई लग्गग भी तुस इत्थै आइयै साढ़े चैक्क करी सकदे इ'यां साढ़े कश स्टाक पेदा हा असें बने बनाए दे पेदे पैह्लें दे अगर तुस चांह्दे कि थोह्ड़ा होर डवैल्प करचै ते ओह्बी करी देगे तुसें ई ते तुस कुत्थुआं बोल्ला दे इ'यां तुस सराह्ड़ा बोल्ला दे कोई गल्ल निं जेल्लै जेल्लै तुसें ई जरूरत होग्गी मिगी फोन करना ते इत्थूं आइयै ते तुसें ई करी लैह्गे ठीक ऐ बाकी असें लकड़ी बधी बधिया लाई दी होंदी नुआढ़े च कोई ओह् निं ते जि'यां कोई लकड़ी नी होंदी कि नुआढ़ा ओह् निकलै दा बूरा शूरा निकलदा ओह् निं ऐ साढ़ी प्योर लकड़ी ऐ तुस जेल्लै आह्गे आई जाएओ ठीक ऐ ठीक ऐ